ہندوستان میں مسلمان لوگ سعودی عربیہ جا کر حج ادا کرتے ہیں جہاں بہت پاک پاک جگہ مکّہ شریف کو جاتے ہیں جہاں جا کے پانچ پانچ سے چالیس دِن رہ کر حج ادا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حج حج ہونے کے بعد بال منڈواتے ہیں اور چالیس دِن کے بعد لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں